मेरे फ़र्स्ट प्रोडक्ट चार्जर के बारे में पोसिटिव एक्सपीरियंस यह है की यह चार्ज उच्च क्वालिटी का है वे मोबाइल को शीघ्रता से ही चार्ज करता है वे इसमें प्रॉपर वोल्टेज आते हैं जिससे मोबाइल को कोई क्षति नहीं पहुँचती है अतः यह उच्च गुणवत्ता वाला प्रोडक्ट है